मोनसे ओनसोल मोनसे रायजो मोनसे हादोरखौ जौगा होनांगौबा जोङो आरिमु आरो सिल्फ' बिथिं बिद्दानि बा सोलोंथायनि फारसेबो गोसो होनांगौ जायो जाय आरिमु आरो सिल्फ' बिद्दानि गेजेरजों मोनसे हारिया रांखान्थियारि राफोद जौगानायनि मोनसे नोजोर बिथिंजों सहैयो नाथाय फारसेथिं बेफोरखौ जों बिजिरनो थाङोब्ला ओरैबायदि नुयो जायखौ जोङो गोग्लैसोनानै थानाय बे गोग्लैसोनानै थानाय आरिमु आरो दानाय लुनाय एबा सिल्फ' बिद्दानि माखासे गोहोमफोरखौ जौगाखांहोनो थाखाय जोंनि सोरखार एबा माखासे रोंगौथि गोनांफ्रा बेफोर फारसे नोजोर लानानै जोंनि माखासे

हुखा गैयै सेंग्रा सिख्लाफोरखौ बे फारसे गोसो बोहोनो हानाया जोंनि समाजनि माखासे हाबाफारि जानानै फैदों जाया जोंखौ रांखान्थियारि राफोद खालामगोन एबा रायजो फारसे रांखान्थियारिनि जौगानाया सहैगोन बेफोरखौ जों नोजोर बोनानै जोंनि माखासे आरिमु आरो दानाय लुनाय एबा सिल्फ' खला फारसे जोंनि रायजो नि माखासे सुबुं रोंगौथि गोनांफ्रा बेफोरनि सायाव गोसो होनाया

जायनि हेफाजाबजों जोङो जोंनि समाज एबा न'खर आरो गावनो थांनानै थानायनि माखासे राहा लामाया नुजाथियो